हैलो बस ठीक ठाक म्हाराज तुस सनाओ भी केह् होइया भी उऐ कम्म राखी करो भी फल फ्रूट खाओ आई जाओ मड़ो कदूं औना भी बाऽ भी कम्म कु'नें करना दूर थ्होंदा नना कोई बंदा यरो बंदे बड़े तेज़ न अज्जकल चोरियां करियै नस्सी जंदे सामान लेइयै उसी भेजी ओड़ेओ झाड़ू पोच्छा लाई ओड़दी तुस उसी गै भेजी ओड़ेओ उस्सै गल्ला कोई निं झुत्थनै आं पकड़ियै उसी कोई निं कराई ओड़गे आं नुहाड़े शा कम्म ठीक ऐ ठीक ऐ तुस ठीक होई जायो ते तौले करेओ तुस आयो ते भी तुस करेओ आपें बस भेजी ओड़ेओ इसी बड्डलै ठीक ऐ भी कोई गल्ल निं में पैग पुग लान्ना होन्ना मिगी नि फैलदी होई जंदा यरो

दवाई होंदी ओह्बी ठीक ऐ भी रेस्ट करो तुस ठीक